नमस्ते मूंखे ऑटो बुक कराइणी आहे ओला में सुभाणे मूंखे रामनगर खां सिटीलाइट वञिणो आहे पंजवीह डिसेंबर सुबुह जो ॾहें बजे त महिरबानी करे मूंखे सुबुह जो ॾहें बजे वठणु ईंदा ऐं सिटीलाइट ते मूंखे छ्ॾींदा